अभी आज से कुछ दिन पहले मैंने अपनी सुविधा को देखते हुए एक हेडफ़ोन को ओडर किया था वो हेडफ़ोन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद रहा क्योंकि मैं सुबह जब भी मन अशांत रेहता तो उस हेडफ़ोन को लगा के गाने सुन लेना उसका साउंड इतना अच्छा है गाड़ी चलाते समय कभी फ़ोन आ जाता तो उस हेडफ़ोन का यूज़ कर लेते ऑफ़िस में बैठ के अगर काम करना हो तो ऑफ़िस में काम करते हुए किसी कष्टमर या हमारे किसी भी साइट वाले का फ़ोन हो दोस्त का फ़ोन मम्मी का फ़ोन हो तुम हम उसको काम करते उन फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं तथा वो हेडफ़ोन आज आसानी से कैरी हो जाते हैं उनको चार्ज कर के लम्बे समय तक ट्रवलिंग पर भी यूज़ कर सकते हैं और कई प्रकार से सुविधाजनक रहा है वो मेरे लिए और हेडफ़ोन मुझे कम रेट में मैंने जब ख़रीदा उस टाइम बिग बिलियन सेल चल रहा था तो मुझे काफ़ी कम रेट में मुझे प्राप्त हो गया बारह सौ रुपये में मैंने उसको ख़रीदा था और वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा